औ हेलौ हैद ना हमहैनांगौमोनलै बै दैफोराव हमहैलाबायनोसै माबायाव मैहुर दैयाव हमहैनोसै थौ जे दंखायो ना नोंनाव मारै जिलाजोबलायखो दे लानानै फैदो ना हमहैनोसै माथो ओरैनो थाबाय थानो ब्रा माबानिसै खासियालजों खासियालफोर लानानै थांनोसै इसे एक घण्टासो थाबावनानै थांनोसै होमबालाय सान्दुं गोसानो बिदि सान्दुं गोसायावसो नाया रोनावोब्रा ओमफ्राय साइतिं साइतिंआव थांना अबाव ना मोनहैनांगौ जाखो जायालै जेबो जोंनावलाय मा जानांगौ ना हमबाय थाग्रानावलाय अरजायालै नों ओंखाम जानानै लाग्रोदो ओमफ्राय थांनोसै थाबनो जा

थांनायाथ' आं नोंखौल' लेंहरदों आरो लेंहरबावनोसै माखासे नोंखौ लेंहरग्रोदों आं जागोन जागोन बिसोरखौबो लिंहरबावनांसिगोन

इसे इसे मोनबोबानो जाबाय बाराखौ नाङा

जायखि जाया गिजिबाबो लानानै फै मानै माथामसो मोनदेरनो हागौ ना

औ औ दे थाब ओंखारबो जानानै